हॅलो हय डॉक्टर उलयता आझिलो हॉस्पिटलांतल्यान आमी सांचे स जायसर आसतले आजिलोन आजिलोन आजिलो हॉस्पिटल हय आमी जनरल सो एन इन लायक इन एम बी बी एस जनरल फिजिशीयन नॉर्मली फ्रॉम मॉर्निंग नायन ए एम टू इविनिंग सिक्स पी एम हांव अवेलेबल आसता म्हज्या नंतर मागीर म्हजो ज्युनीयर येता हय एवरीडे आसता एवरीडे आसता एक्सेप्ट सेटरडे संडे हय पयलीं एपोयमेंट घेवचो पडटलो एक हांव तुमकां एक नंबर दिता सद्याक हय कॉल करून तुमकां सांगतले सद्द्याक तरी ऑलरेडी पंदरा एपोयमेंट आसा तर मागीर तुमकां वेटींग लिस्टान येवचें पडटलें एक नंबर दिता तुमकां तो तुमी बरें तुमचें नांव कितें बरें हांव सांगतां तुमचें आं हां तुमचें नांव हांव भायर रिसेपशनार दितां तुमी सांगात तुमी येतकूत भितर डॉक्टराक फोन लायला म्हूण सांगात तुमकां एक नंबर दिता हांव सो सपोज हय हय तेंच करात तुमी ओके हय चलता चलता हांव आसतलो अवेलेबल हा हा आनी ओके बरें बाय